मनशाचें मन आनी बुध्दी हें वेगळ्या वेगळ्या स्थराचेर काम करतां वि विज्ञान म्हणटा की मनशाक मन हें असो खंयचोच अवयव नासता पूण बुध्दी जरी दिसली ना तरी वैज्ञानीक दृश्ट्या ती बुद्धी ताची प्रूव जाल्ली आसा म्हजें जें आवड म्हाका वाचनाची आसा तातूंत कादंबऱ्यो संस्कारीत पुस्तकां अशीं आसाच अदीक त्या तातूंत मानसोपचार किंवा मन अशीं ह्या संदर्भान जी आसा तीं पुस्तकां हांव वाचतां तातूंत बुध्दीक खूब चालनां मेळटा अशें ना पूण मनाचेर तीं पुस्तकां निश्चीत परिणाम करून वतात आनी मनाची एकाग्रता डाॅ संजीव हांचें मन अशें पुस्तक शास्त्र असे सांगते अशा स्तरा स्तरावयलीं पुस्तकां हांवें वाचल्यांत आतां म्हजो आर्किटेक्चर हो विशय जाल्ल्यान वास्तूशास्त्त वास्तूकला हो विशय पूण वास्तूशास्त्र अशें जें म्हणटात म्हणजें जें धार्मीक दृश्ट्या वास्तुशास्त्र किंवा घर बांदतना आतां वास्तू तुमी वास्तू मानतात अश्या पध्दतीचें हें मनाचेर ताचो परिणाम आसताच अदीक बुद्दीवादी जे लोक आसात तें हे विशय माननात आतां हांव तो आव्हानात्मक अशें म्हाका दिसता त्या विशयान कित्या खातीर लागून तर हें म्हाका दिसता के वास्तू ह्या विशयान नुस्तें धार्मीक न्ही तें किंवा खंयची तरी कोणाची तरी फॅन्टसी कोणाचे तरी अशें लिखाण उठलो न्हिदेंतल्यान बरयलें अशें न्ही तें सुर्याचें सकाळचें येवप ताचें सांजचें माव मावळप ताचो जो परिक्रमा आसता पुर्वे कडल्यान पश्चिमे कडेन ते सगळ्याचो अभ्यास मनशाचें मन मनशाची वागणूक मनशाची शरीर हाजो सगळ्यांचो अंतरभाव हो ह्या वास्तूशास्त्त हातूंत जो जाल्लो आसा म्हणून म्हाका तें कोणाय कडेन उलयतना वास्तूशास्त्त हें आधुनीक विज्ञानाक कशें अनुरूप आसा ह्या बद्दल म्हाका उलोवप हें आव्हानात्मक दिसता कित्याक बुध्दीवादी लोक हें माननात पूण म्हजो हो विशय मनाचेर आदारिल्ल्यान हांव तांकां बरे भशेन हे विशय पटोवंक शकता अशें म्हाका दिसता डॉक्टर अहिर रविराज अहिरराव हे वास्तुशास्त्रांतले आयच्या घडीक घडयेक तज्ञ अशें म्हणटात तर तांचें वास्तूशास्त्र हें पुस्तक हांवें वाचलां आनी हातूंतले कांही संकल्पना ह्यो जरी कठीण जरी आसल्यो तरी आपणें तें पाॅझीटीव ह्या दृष्टीकोणांतल्यान जर घेतलें जाल्यार आपूण तें तातूंतल्यो ज्यो संकल्पना आसा त्यो मान्य करूंक शकता म्हण आमी कुटूंबान हाची चर्चा चलता किंवा इश्टा कडेनूय चर्चा चलता अर्थात जांचो जे अत्यंत बुध्दीवादी अशें जांकां म्हणटात म्हणजे जांकां मन हो विचारूच केन्ना अशें नासता जो देवाकूय मानिना आनी जो नास्तीक आसता अशा मनशां कडेन चर्चा करपाक कांय अर्थ नासता ताने दान हें सदपात्री करचें तशी चर्चा ही सदपात्रीच करची अशें म्हजें मत